में अपने जॉब करियर बिच सोचा ना कि कुतै शैल पढ़ी लिखियै ते शैल कुतै कोई अफसर बनां ते देश बिच मतलब अपना जोगदान देआं इ'यै होंदा होर केह् होंदा लोकें दी सेवा करो अग्गें पिच्छें जेह्के अग्गें पिच्छें जेह्के तुं'दे अग्गें पिच्छें उ'नें सारें ई मतलब तुं'दा किश मदद होऐ ते ओह् बिच में सोचा ना कि मेरा शैल मतलब लोकें गी मेरा